हम कैमरामैन छिए नमस्ते आगे बोलिए हँ वीडिओ कैमरा सेहो जरूरी हो जेतै अच्छा ठीक हइ कोन कोन रसम होतै हँ सब अच्छासँ वीडिओग्राफी हो जेतै हँ हँ सब भऽ जेतै अच्छासँ कैमरा मतलब अच्छासँ फोटोसब घिचा जेतै आओर कथी ठीक हइ बहुत अच्छासँ फोटोग्राफी भऽ जेतै जतेक अच्छा अहाँ कहबै ततेक अच्छा फोटोग्राफी भऽ जेतै पाँच हजार रुपैआ आओर कमसम कही तऽ अच्छा फोटो देबै तऽ किछु कम भऽ जेतै ने हँ बोलू अच्छा इहो कम भऽ जेतै हँ ठीक हइ हमरे खोजै छिए तऽ हम कम कऽ देबै ने सबचीज कम भऽ जेतै टेन्शन लैके नहि हइ अच्छा ठीक छै हम कम कऽ देबै फोटो हल्दी रसम मेहदी रसम जतेक भी फोटो हेतै हमसब अच्छासँ फोटोग्राफी लऽ लेबै ठीक हइ कैमरा तीन गो हम भेजि देबै तीन गोसँ भऽ जेतै

अच्छा ठीक हइ हम तीन गो भेजि देबै अपना हिसाबसँ हमे फोटोग्राफी अच्छा आ जेतै ई

अँइ हम अच्छा कैमरा भेजबै उँ हँ फोटो अच्छा अएतै अच्छा कैमरा भेजबै तऽ अच्छा फोटो अएतै ने

अच्छा ठीक हइ अच्छा फोटो नहि अएते तऽ अहाँ पइसा काटि लेब कि आओर कि चाही अँइ पइसा एकाध हजार कम कऽ देबै तीन हजार रुपैआ लेबे आँ कथी तीन हजार दऽ सकबै ठीक हइ उँ ठीक हइ